اب ہمارے خاندان میں مذہبی تیوہار بہت ہی دھوم دھڑاکے سے مناتے ہیں جیسے عید بقرعید پر ہم گھروں پر لائٹنگ وغیرہ لگا کر سب گھر والوں میں نئے کپڑے بنا کر اور بچوں اور عورتوں کے لیے مہندی وغیرہ لگا کر سب ساتھ میں مناتے ہیں اور پھر اور بھی سب تیوہاروں پر پکوان وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم ساتھ میں تیوہاروں کی چھٹیوں کو تیوہاروں کو اپنے سب فیملیوں کے ساتھ بنا کر فیملی پروگرام بنا کر ہم فارم ہاؤس وغیرہ پر جاتے ہیں وہاں اس کے بعد ہم سب جو ہوتے ہیں نانی کے بچے اب سب جاتے ہیں اپنے نانی نانا کے گھر پر رہتے ہیں ان کے ساتھ تیوہار وغیرہ منانے بعد جو چھٹیاں بچتی ہیں وہ سب فیملی فیملی پکنک منانے کے لیے ہم باہر جاتے ہیں جو کہ ہمارے ہر تیوہاروں کو خوشحالی سے اور سب طریقوں سے مناتے ہیں اور ہماری مذہبی جو تیوہار ہوتے ہیں جو دو بڑے تیوہار ہوتے ہیں عید اور بقرعید جو کہ ہمیں بڑا ہی بڑے ہی دھوم دھڑاکے سے مناتے ہیں